ہیلو گڈ مارننگ بھیا جی آپ اوبر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے گاڑی بک کی تھی تو آپ کا نمبر آیا ہے ہاں مجھے ایئر پورٹ جانا ہے گیارہ بجے کی فلائٹ ہے مجھے آٹھ بجے تک وہاں پہنچ جانا ہے ہاں آپ کتنی دیر میں آ جائیں گے مہربانی کر کے آپ پلیز وقت پر پہنچ جائیں تھوڑا جلدی نکلیں گے ٹھیک ہے بھیا گڈ بائے